सूरत इक झाम सुठो शहर आहे हिन हिते साफ़ु सफ़ाई बि जाम सुठी तरहि थी रहंदी आहे असांजो हुन में ॿियो नंबर ईंदो आहे सूरत जो ऐं सूरत हिकु सिल्कोन डायमंड सिटी जे लाहे बि झाम सुठो फेमस बि आहे सूरत में टैक्सटाइल मार्किट बि झाम सुठो मैन्युफैक्चर ई ठए रहंदो आहे टैक्सटाइल मार्किट में बि सूरत में जेताई जेका कपिड़ा हूंदा आहिनि उहो बि जाम सुठे रेट में मिली वेंदा आहिनि सूरत में घुमण फिरण जे लाइ बि जाम सुठी जॻहया आहिनि सूरत में खाइण जे लाइ बि झाम सुठी वैरायटी हूंदियूं आहिनि जीअं की लूचो खमण इहो सभु झाम सुठो मिलंदो आहे लाइनियूं झाम लॻंदियूं आहिनि खाइण जे लाइ हुन में ऐं सूरत में हाणे हिकिड़ो इंटरनैशनल एयरपोट बि खुलियो आहे जेको मोदी अची करे उदघाटन करे वियो हुयो सूरत में हेड़ियूं झाम सारी शयूं आहिनि अञा ताईं जेकी अञा ठवनि थियूं जीअं हाणे हाणे मैट्रो अचणु वारो आहे सूरत में हुनखां असांजो देश असांजे जेको शहर आहे उहो अञा अॻियां वधंदो ऐं हुन सां गॾु असांजो देश बि झाम अॻियां वधंदो सूरत सूरत में अञा बि झाम अॻियां वधण जे लाइ कोशिशि करे थो जीअं असांजे हितां जी गोवर्नमैंट आहे उहो अञा असांजो रोड झाम सुठा थी करनि पहिरां असांजे मोदी ई हुयो उहो बि जाम सुठा कमु करे वियो आहे जाम सस्ता सस्ता राशन जेका हूंदा आहिनि उहो बि मिलंदा आहिनि सूरत में जय झूलेलाल